मैं शुरुवात से ही बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कितनी ही किताबें पढ़ लूँगा कई किताबें ऐसी होती हैं जो मुझे पसंद नहीं आती लेकिन फ़िर भी मैं उन्हें पढ़ लेता हूँ लेकिन जब मैं उन्हें पढ़ना शुरू करता हूँ तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं चलता कि वह किताब कैसी है लेकिन पढ़ने के बाद मुझे वह मुझे पसंद आ जाती है उस एक किताब का नाम टाइम मैनेजमेंट है और मेरी राय कुछ इस तरीके से बदली मैं जब इस किताब को पढ़ाना शुरू किया और मैं खुद ही देखा कि इस तरीके से मैं बहुत सारी किताबें पढ़ लेता हूँ जो की शुरुवात में मुझे पसंद तो नहीं आती लेकिन जब मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि वह किताब मैंने पढ़ ली और उस किताब को मैंने खत्म भी कर दी